बे जायगायाव नुबाय थानाय एबा बे ओनसोलाव नुबाय थानाय माखासे दाउफोरा दाउखा दाउब' दाउथु सखा दाउलुर बायदि बायदि आरो बिसोरनि समायना समायना कालार गाब बिसोरनि गाबनाय मिलौदो देंखो बिसोरनि आवाजखौ खोनानै आं मोजां मोनो आरो जाय दाउआ बांसिन गोदै गोदै देंखोजों गाबो बेखौ आं साबसिन मोजां मोनो आरो बिसोरो ज' ज' फालो फालो बिदिनो दैज्लां समाव हादिद'ग्लाफोरा फानफेवालिफोरा ना जानो थाखाय फैयो जायनि जाहोनाव आं जोबोद मोजां मोनो बाथ'फोरा जेब्ला मेसें बोथोर जायो अब्ला खमला जानो थाखाय जोंनि न' गोजौजों फालो फालो फुङाव एबा फुं फारसे थाङो आरो बेलासि समाव फैफिनो बिसोरनि ज' ज' फैनाय गांखंनि बुब्राबनाय आवाजआ आंनि गोसोखौ जोबोद गोजोन होयो जायनि जाहोनाव आं जोबोद गोजोनग्लाय मोनो